میری صنفوں میں سے میری جو سب سے پسندیدہ پسندیدہ صنف ہے وہ ہے قرآن پاک كلام پاک جو كہ ہمارے اللہ كے الفاظ ہیں ہمارے رب كے الفاظ ہیں جو كہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا گائڈ كیا ہے ہمیں ہر بات بتائی ہے كہ دنیا میں كیا كرنا چاہیے آخرت میں كیا ہوگا دنیا كے كچھ دنیا میں جو بڑے بڑے بادشاہ آئے فرعون قارون ہارون سب كے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا ہے بیسیكلی آج كل ہم دیكھتے ہیں كہ ہمارے جو ہمارا جو یوتھ ہے ہماری جو پیڑھی آ رہی ہے پیچھے سے آگے سے مطلب ہماری جو پیڑھی ہے وہ قرآن پاک ہماری جو پیڑھی ہے وہ قرآن پاک كو صرف اوپر اوپر سے پڑھتے ہیں ان كا یہ ہوتا ہے كہ ہم نے اتنے ہمیں اتنے پارے آج كمپلیٹ كرنے ہیں جو كہ ایک بہت غلط بات ہے بہت بہت ہی غلط بات ہے قرآن پاک پڑھنا چاہیے پر ہمیں دل سے پڑھنا چاہیے تھا ترجمے كے ساتھ پڑھنا چاہیے ہمیں اس پر عمل كرنا چاہیے اگر ہم اوپر اوپر سے صرف قرآن پاک پڑھیں گے تو پر یہ تو نہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ یہ میرے میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے ہمیں ترجمے كے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے قرآن پاک ایک بہت ہی بہترین كتاب ہے بہت ہی اس میں علم چھپا ہوا ہے بہت ہی علم كی باتیں ہمیں ہمارے رب نے بتائی ہیں كہ ہمیں اپنی زندگی كیسے گزارنی ہے ہمارے جو ہمارے نبی كی زندگی ہمارے جو پہلے كے نبی تھے ہمارے جو ہمارے جو نبی كی زندگی ہے وہ كیسی تھی بیسیكلی ہمیں ساری سارا آئیڈیا دے ركھا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے كہ ہمیں كیسے اپنی زندگی گزارنی ہے ہمیں كیا كرنا ہے لائف میں كیا نہیں كرنا ہے لائف میں ہمیں كیسے برائیوں سے بچنا ہے ہمیں كیسے ہمیں كیسے سكسیز حاصل كرنی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو یہ ایک كمپلیٹ گائڈ ہے میرے حساب سے ایک ہیومن كے لیے ایک انسان كے لیے كہ كیوں كیسے سیكسیز كو حاصل كر سكتا ہے اس دنیا میں بھی اور دنیا كے بعد بھی تو یہ بہت ہی بہترین كتاب ہے بہت ہی بہترین میرے حساب سے تو بہت ہی بہترین كتاب ہے جو كہ ہمیں ایک ترجمے كے ساتھ پرھنی چاہیے نہ كہ اوپر اوپر سے كہ ہاں ہم نے آج اتنے سیپارے پورے كر دیے آج ہم نے اتنے اتنے ورسیز پڑھ لیے اتنے سیپارے پورے كر لیے تو یہ كوئی كمپٹیشن نہیں ہے كہ جہاں پہ ہمیں سیپارے صرف سیپارے پورے كرنے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں قرآن پاک كو ترجمے كے ساتھ پڑھنا چاہیے تاكہ ہمیں معلوم ہو كہ ہاں ہمارا رب ہمیں ہم سے كہہ كیا رہا ہے ہم سے كیا چاہتا ہے ہمارا رب ہمیں كیسے گائڈ كرنا چاہ ہمیں كیسے گائڈ كرتا ہے ہمارا رب ہمیں كیسے سیكسیز حاصل كرنی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی